टैक्नोलॉजी असांजे बाज़ारि वञण जे ऐं ख़रीदारी करण जे तरीक़े खे ईअं बदिलाउ करे रही आहे की जीअं ऑनलाइन प्रोडक्ट कुझ बि घुराए था सघूं पिया मनी ट्रांसफर कराए था सघूं पिया मनी ट्रांसपरांस कराए था सघूं पिया डिजिटल सभु शेवा स्टोर प्रबंध बि मिली थो वञे पियो जीअं की मीशो एमेजॉन फ्लिपकार्ट अहिड़ियूं घणेई ऐपियूं आहिनि जीअं पाण खे ऑनलाइन सुविधा मिली वञे थी पई घरु वेठे ऑनलाइन सुविधा मिली थी वञे पई पाण खे